ہاں مجھے بہت سارے مصنف پسند ہیں بہت سارے مصنف پسند ہیں جنہوں نے تصنیف کی ہے جیسے ایک مصنف ہیں مولانا صفی الرحمن مبارکپوری رحمۃ اللہ علیہ ان کی بھی ان کی بھی تصانیف مجھے بہت پسند ہے اور ان کی تصانیف میں سے ایک تصنیف ہے الرحیق المختوم جو پورے آل آل ورلڈ میں پوری دنیا کے اندر اول انعام یافتہ کتاب ہے اس کو اول انعام یافتہ کتاب اس میں انہوں نے کتاب لکھا تھا اس میں انہوں نے پہلی پوزیشن حاصل کی تھی اس کتاب کے اندر وہ بہت ہی اچھی کتاب ہے اس میں مصنف نے بہت ہی اچھے طریقے سے دلائل سے پیش کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور انہوں نے اس کے اندر اچھے طریقے سے باتوں کو لکھا ہے اچھے طریقے سے چیزوں کو ثابت کیا ہے اور ان کی تحریریں مجھے بہت زیادہ پسند ہیں کیونکہ وہ دھیرے دھیرے مطلب بتدریج بتدریج باتوں کو ثابت کرتے ہیں بتدریج باتوں کو لے کر آتے ہیں اسی طرح سے ان کی ایک دوسری کتاب ہے تحفۃ الفکر فی مصطلح اہل الاثر کتاب ہے وہ علم حدیث کی روش میں کتاب ہے اور اسی طرح سے ان کی اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں انہوں نے اظہارالعرب کی شرح لکھی ہے اظہارالعرب جو عربی کے اشعار کے بارے میں کتاب ہے تو ان کی جو تحریریں ہوتی ہیں وہ بڑی دل کشش و کشش ہوتی ہیں ان کی تحریروں میں کشش ہوتی ہے ان کی تحریریں جاذب نفس ہوتی ہیں ایک شخص کے طور پر مصنف کے بارے میں یہ پسند ہونا چاہیے کہ مصنف کے بارے میں سوچے کہ وہ دیکھے کہ مصنف کیسا ہے کیسا لکھتا ہے اور اس طور پر اس کو اس کو ایک پسند آنا چاہیے کہ مصنف کی کسی تحریریں پڑھنی چاہیے اس میں اس کو اس کے اچھے اس کے ساتھ اچھے طریقے سے باتیں اور اس سے اس سے اچھا سوچنا چاہیے حسن ظن رکھنا چاہیے